आंनि फेभारेट ब्ल'गफोरा जाबाय गेमस्रि दैमारि ब्ल'ग चेनेल ओमफ्राय मिथि नारजारि ब्ल'ग युउटुबआव युउटुबआव नायो आं बेफोरखौ मानोना बिसोरो गावसोरनि डैलि लाइफ स्ताइलखौ जेनेबा देखायो बिसोरो माबोरै थायो माबोरै जायो बेफोरखौ बिसोरो होयो आरो माखासे बबावबा जेनेबा गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायनाय आरो माखासे जेनेबा गावसोरनि बेरायनायफोरखौ बेलेक बेलेक जायगायाव बेरायनायफोरखौ बिसोरो ब्ल'गनि गेजेरजों देखायो बेनिखायनो बिसोरनि ब्ल'गखौ मोजां मोनो जोंबो नुफेरै जायगाफोरखौ बिसोर बेरायहैनायफोरखौ बिसिनि ब्ल'गनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो बेनि थाखायनो आं बिसिनि ब्ल'गखौ नायनानै मोजां मोनो आरो बेसोरो माखासे संनाय खावनाय जेरै जेनेबा बर'फोरनिनो माखासे संनाय खावनायफोरखौबो बिसोरो गावसिनि ब्ल'गनि गेजेरजों सेयार खालामो बेनि थाखायनो नायनानै मोजां मोनो आरो माखासे रोङैफोरखौबो बिसिनि ब्ल'गनि गेजेरजों आङो नायनानै ट्राइ खालामो आरो बिनि थाखाय मोजां मोनो ओंखायनो आरो बिनि अनगायैबो बि बयस युउटुब चेनेल बिनि ब्ल'गखौबो आङो नायो मानोना बेहाबो गोबां माने क्रेजी टाइपनि बियो भिडिअ बानायो बेनि थाखाय नायनानै इसे गोसोखौ गोजोननाय मोनो नालाय नायो बेनि युउटुब चेनेलखौबो बेबो जिर'निफ्राय माबोरै स्टार्ट खालामनानै इसेसिम टु मिलियनस साबसक्राइबार गोनां जाहैखो बेफोरखौबो बेसोरनि बि बयसनि चेनेलआव जेनेबा बोरैहाय बे खस्थ' खालामनानै एसेसिम सोफैखो बेखौ जोङो नायनानै थुलुंगाबो मोनो आरो जेनेबा जोंबो खालामनानै चान्स मोनो आरो नायनानै गोजोननायबो मोनो माखासे बेयो गोबां इन्टारटेनमेन्त एन्टारटेनमेन्त भिडिअ बानायो बिनि थाखाय गोजोननाय मोनो नायनानै